यहाँ पर स्टडी पॉइंट है स्कूल ऐसे स्कूल में मतलब एडमिशन ले जहाँ पर हाँ ठीक है करवा सकते हैं एजुकेशन भी बेस्ट है और हर चीज की फैसलिटीज भी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी